दो लाख पन्द्रह हज़ार छ सौ सात पाँच लाख चौदह हज़ार चार सौ उनसठ छ लाख सोलह हज़ार छ सौ पचपन आठ लाख नब्बे हज़ार दो सौ नब्बे तीन लाख अट्ठानवे हज़ार तीन सौ साठ